ई चारिम प्रश्न आबि रहल यए कि इसकुलमे कोन कोन विषय पढ़ाओल जाइत अछि ई तऽ बिहार सरकार आ केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय जे अइ केन्द्रीय विश्वविद्यालयमे केन्द्रीय पाठ्यक्रम लागू कयल जाइत अइ आ राज्य स्तरीय जे विश्वविद्यालय अइ ओहिमे राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम राज्य कैबिनेटके बैठक होइत छै शिक्षामे यदि गुणात्मक कोनो सुधार कयल जाइत छै तऽ ओहि तरहके ओहि शिचा विषयके समायोजन ओहिमे समावेश कयल जाइत छै मन्त्री परिषदके अनुशंसाके बाद एहना स्थितिमे बिहारमे शिक्षा परियोजनाके माध्यमसँ शिक्षा के प्रकाश जगायल जा रहल अछि किछु प्राचीन शिक्षा पद्धतिके सेहो पाठ्यक्रममे पुस्तकमे संशोधन कऽ कऽ राखल गेल यए किछु पाठ्यक्रम नवीन ओहिमे एड कयल गेल अइ ताहि हेतु बिहारमे मुख्य रूपसँ शिक्षा जे अइ ओ राज्य सरकारके जे पद्धति अइ ओहि पद्धतिसँ आधारित शिक्षा व्यवस्था बनायल गेल अइ आ ओहिमे जे राज्य सरकारके द्वारा जे पाठ्य पुस्तक क्रम अइ कहबाके मतलब जे प्रॉस्पेक्टस जकरा कहल जाइत छै ओ जे अइ ने ओहिमे विषयके चयन होइत छै जेना कि क्लास प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक क्लासमे कोन कोन विषय पढ़ायल जाय एवम ओकर बाद जे छै से पाँच तक प्राथमिक कहल गेलै ओकर बाद माध्यमिकमे कोन कोन विषयके चयन कयल जाय ओकरा पढ़ायल जाय आ ओकर बाद जे छै से उच्चमे टेन प्लस टू मे जे छै आ उच्चतर शिक्षा बादमे बी ए या यूनिवर्सिटी स्तरके शिक्षा अइ ओहिमे कोन कोन विषयके चयन कयल जाय कोन कोन सब्जेक्ट ओहिमे राखल जाय कोन कोन पाठ्यक्रम राखल जाए एकर विश्वविद्यालय चयन आयोगके द्वारा ओकर चयन कयल जाइत छै एहना स्थितिमे राज्य पाठ्यक्रममे जे विषय अइ मोटा मोटी देहाती क्षेत्रमे तऽ सी बी एस इ के कोनो विद्यालय अइ नहि तऽ सी बी एस इ के पाठ्यक्रममे आ बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक जकरा कहल गेलैए बिहार राज्यके द्वारा जे अनुमोदित पुस्तक अइ जकरा देल गेल अइ विभिन्न विद्यालयमे विभिन्न जिलाके विद्यालयमे ओहिमे जे देल गेल अइ ओहि पाठ्यक्रमसँ एहिठुन कहल जाइत छै ओहि लऽ कऽ जे सरकारी इसकुलमे पढ़ैत छी या कॉन्भेन्टमे गैर सरकारीमे तऽ गैर सरकारी इसकुलके जे पाठ्यक्रम अइ ओ किछु अपना तरहसँ अइ आओर सरकारके जे पाठ्यक्रम अइ ओ सरकारके दिशा अनुसारे ओइ पाठ्यक्रमके पाठ्यक्रमके सरकार बहाल कयने अइ विभिन्न विद्यालयमे यथा जेनाकि मानि लिअ कि जे हिंदी मातृभाषाके अइ राष्ट्रभाषाके अइ संस्कृतके विषय अइ विज्ञान सम्बन्धित विषय अइ अंग्रेजी विषय अइ गणित विषय अइ धर्म शास्त्र विषय अइ कर्म काण्ड विषय अइ विभिन्न तरहके विषय जे अइ एहि विषयके समायोजन कऽ कऽ बच्चाके सरकारी पाठ्यक्रममे सरकारी इसकुलमे पढ़ायल जा रहल अइ कॉन्भेंटमे किछु एहिसँ हटि कऽ दोसर तरहके पढ़ाइ पढ़ायल जा रहल यए आ केन्द्रीय जे सी बी एस इ अइ या केन्द्र सम्बन्धित जे शिक्षा व्यवस्था अइ ओहिमे केन्द्रीय दिशा अनुरूप मानव संसाधन विभागके द्वारा जे प्रदत्त विषय राखल गेल अइ पूरा देश भरिमे ओकर ओहिके द्वारा शिक्षित कयल जाइए आओर शिक्षा देल जाइत छै ताहि हेतु हमरा लोकनि तऽ ग्रामीण क्षेत्रमे रहैत छी देहातमे रहैत छी देहाती क्षेत्रमे ज्यादेतर धियापुता सरकारी इसकुलमे शिक्षा ग्रहण करैत छथि सरकारी इसकुलसँ शिक्षा प्राप्त करैत छथि एहि सभमे कॉन्भेंटके कम जे अइ से प्रचार प्रसार अइ एवम बिहार राज्य टेक्स्टबुक कमिटी जे अइ ओहि कमिटीके दिशा निर्देशमे ओहि कमिटीके मार्गदर्शनमे जे पढ़ाइ पढ़ायल जा रहल अइ उएह पढ़ाइके प्रधानता हमरा लोकनिके विशेष रूपसँ प्रभावशाली देहातमे अइ एहि देहातमे एहि समयमे तऽ एहि विद्यालयमे एहि वातावरणमे एहि परिप्रेक्ष्यमे सरकारी विषयके रूपमे पहिलासँ लऽ कऽ सातमा धरि प्राथमिक आओर मध्य विद्यालयके कोटिमे आ आठवाँसँ लऽ कऽ दसमा धरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयके कोटिमे टेन प्लस टू बारहवीँ तकके मानि लेल जाउ आ बारहवीँसँ ऊपर जे अइ से बी ए एम ए के जे अइ से या पी एच डी वगैरह भेल एहि सभके लेल जे छै से विश्वविद्यालयके कोटिमे राखि कऽ एहिठुम शिक्षा व्यवस्था लागू कयल गेल अइ तऽ देहाती वातावरणमे देहाती क्षेत्रमे सरकारके जे देहाती इसकुल अइ दूर दराजमे पढ़निहार लोकनि जे नहि छथि हुनकासभके अपने गाममे प्रत्येक गाममे सभ पढ़य आओर सभ बढ़य ई शिक्षा अभियान जे अइ ओहिके तहत सतत बिहार तरक्की करैत आबि रहल अइ